उणिवीह अगस्त ॿ हज़ार अठ सतावीह दिसम्बर ॿ हज़ार यारहं पंजवीह जून ॿ हज़ार पंज एकटीह अक्टूबर उणिवीह सौ चोरासी तेरहं अक्टूबर उणिवीह सौ असी